तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी पंहिंजे जीवन जे बारे में कुझु ॿुधायो मां तव्हांखे अॼु पंहिंजे माना जीवन जे बारे में ॿुधायांव थी त मुंहिंजो जनमु बचपन आहे सो शाजापुर जो जनमु आहे शाजापुर में असां पंज भावर भेनरूं हुआसीं ॿ भेनरूं चारि भाउर आहिनि ऐं तंहिं खां पोइ मुंहिंजो जेको पीउ आहे पहिरीं मुंहिंजो भाउ जेको आहे वॾो ऐं मां आहियां उहो पहिरीं मा मा आहियूं मुंहिंजी माउ मां नंढी हुअसि गुज़ारे वेई मुंहिंजे पीउ वरी ॿीं शादी कई तंहिं मां टे भाउर आहिनि ऐं हिकु भेण आहे ॾाढी मतलबु मुंहिंजी माउ सुठी हूंदी तमामु सुठी हूंदी मां बचपन खां कठिनाई जा ॾाढा सामना कया आहिनि मां जंहिं इस्कूल में पढ़ंदी हुअसि हुन इस्कूल जो नालो आहे अधु इहो प्राथमिक अध्याए विशाला ऐं मुंहिंजो जेको बचपन आहे सॼो बचपन मुंहिंजो कमनि में बितियो आहे छो जो पहिरीं नंढे हूंदे ई शादी कराए छॾींदा हुआ मां शादी करे जेको आहे सो उज्जैन आयुसि उज्जैन में बि मूंखे ॿ ॿार तकिड़ा थी विया कमु ॾाढो हूंदो हुओ ऐं मीडियम मतलबु हूंदा हुआसि हर ॻाल्हि माना सिलाई करिणी ॿारनि जो ध्यानु रखिणो माना नंढी उमिरि में मां चङी तरह हर ॻाल्हि जो बोजो खयो समुझ में कोन पिए आयो मिणेई समय निकिरंदो हूंदो किराने जी दुकानु हुई माना असांजी फैमिली हलंदी रही वरी हिकु ॾींहुं दौर अहिड़ो आयो जो मतलबु तंॻी में हिकदमि पासो पलटिजी वियो ते टाइम में मां वरी जीअं तीअं माण्हुनि खे मिंथू करे घोट खे मां मस्कत मोकिलियो मस्कत मोकिलिण हुते वञण खां पोइ माना इहे वीह साल रहिया मस्कत ऐं तंहिं विच में वरी मुंहिंजे घोट खे ॾाढी हुई की भई छिक नियाणी थिए त सोरहें सालनि खां पोइ मूंखे छोकिरी ॼाई उहा छोकिरी बि मुंहिंजी वॾी आहे वरी असां जॾहिं वीह सालनि खां पोइ आया त मतलबु असांखे बिजनेस जे हिसाब सां सूरत अचिणो पियो सूरत आहे बि असांखे अॼु स सत्रहां साल थिया आहिनि मुंहिंजी छोकिरी पढ़ाई हुते हुई माना सैंटमैरी में हिते वरी गुजरात जी त ॾाढो मतलबु परेशानियूं त थियनि थियूं हर ॻाल्हि में मतलबु हुते जी पढ़ाईअ में हिते जी पढ़ाईअ में इलाही फ़र्क़ु आहे ऐं जेको मुंहिंजो मतलबु पप्पा हूंदो उहो ॾाढो होशियार हूंदो ॾाढो हर भाषा हुनखे हर मुल्क जी ईंदी हुई हर मुल्क जी ईंदी हुई उहो त मुंहिंजी धीअ में बि हींअर ई उहो ई आहे माना हू जीअं हमेशह डायरी लिखंदा पंहिंजे हर ॾींहं जी जेका ॻाल्हि थींदी हुई मुंहिंजी छोकिरी धीअ बि रोज़ु माना लिखंदी रहंदी आहे माना जेको बि आहे सो मुंहिंजे परिवार में कुझु नंढो सो परिवार आहे ॿ पुट आहिनि जंहिंजे हिकिड़े जी शादी मुंहिंजे बॉम्बे मां थी अथसि ॿिए जी शादी पेटलात मां थी आए नन वॾो पुटु जेको आहे मुंहिंजो दुबई हली वियो ऐं हुनजी जेका आहे ज़ाल सां बॉम्बे रहंदी आहे हुनजी बि नौकिरी अथसि त नंढी नुंहं मूं सां गॾु आहे सुठो मुंहिंजो परिवार आहे हसंदो खिलंदो परिवार आहे